हँ आधार कार्डके जे छै बढ़िआँ सब बढ़िआँ बेबस्था कै के ओकर भेजिऔ डिजिटल करैके जे कोना कि छै ओकर विषयमे भी देलहुँ यऽ जानकारी ओ करिऔ आओर ओहिसे बेसी आओर ओहीपर जे छै ओहिपर धिआन देने छै ओ कारण छै आधार कार्ड हम हालेमे बनेलहुँ यऽ आओर ओ ओ गड़बड़ भए गेलैए हुनकर चलिते कि होइ छै ई कारबार जे छै गड़बड़ भेल जा रहल छै आओर कोनो भी काम ओ आधार कार्ड के थ्रू जे होइवला छै ओ नहि भए रहल छै ओहि विषयमे सब बात अहाँ लग हम कहि रहल छी आओर अहाँकेँ बतै रहल छी एकर विषयमे हमरा बताबू जे कोना कि हेतै कोना कि हेतै ई बतै दिअऽ तबमे जे छै हम ओकर सुधारके लेल सोचबै जे कि सब करै पड़तै